हैलो हां हैन गुलाब दे फुल्ल हैन गुट्टे दे फुल्ल

आई अंदे जल्दी आई अंदे अच्छा लाल आह्ले चाहिदे हां थ्होई जाने तुसेंगी कोई गल्ल नी थ्होई आने तुसेंगी आई आएओ कल तुस हां सनफलावर हां तुसेंगी कि'न्ने केह्ड़ी केह्ड़ी बराइटी दे फुल्ल चाहिदे कोई गल्ल नी होर अगर मतलब दो तीन फुल्ल हैन साढ़े कोल अगर होर मंगाई देगे